मेरे अनुसार हिन्दी भाषा भारत के विभिन्न हिस्सों के बीच मे सांस्कृतिक आदान प्रदान और संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि भारत एक विविधता का देश है और सभी राज्यों की संस्कृतियो की अलग अलग भाषा है तो हिन्दी एक मुख्य भाषा के रूप में सभी लोगों को समझ में भी आती है और आदान प्रदान और भाषा का माध्यम बनती है